वैसे भारत में चाय सबको पसंद तो है मैं मानता हूँ लेकिन मैं अपने घर पे अच्छी इस्पेशल तरीके से चाय बनाता हूँ पता है कैसे हर कोई चाय चाय पत्ती निकाल के निकालता होगा पानी डालता होगा और क्या है शक्कर डालता होगा इस ठाट बाट अपन को करना नहीं आता अपना तो सीधा उद्देश्य है कि चाय क्या करते हैं दूध लिया दूध डाला चाय के लिए भगोनी में और शक्कर पटकी उसी में उसी में अदरक पीसकर डाल दिया उसी में चाय कि पत्ती डाल दी उसी में थोड़ा नमक डाल दिया फिर खदकाने दो ये चमटे से वो उफनती है ना क्या करता हूँ चमचा लेता हूँ ऊपर से ले भरके नीचे तक उड़ेल डालता हूँ और उड़ेलता हूँ अपने आपको उसका उफान कम होता जाता है कम से कम बीस से पच्चीस मिनट तक उसको अच्छी तरह से बनाता हूँ बढ़िया बन जाती है उसके बाद बड़ी मजे से पीता हूँ एक ब्रेड का पैकेट लेके आता हूँ उसमें मोर्निंग में उसके साथ एन्जॉय से खाता हूँ और बढ़िया है